जय झूलेलाल असांजी रसोई में अलॻि अलॻि प्रकारनि जा बर्तन आहिनि जंहिं में असां अलॻि अलॻि प्रकारनि जा इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं जीअं त कूकर जंहिं में पटाटा सां छोला राजमा वग़ैरह बॉइल कंदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि प्रकारनि तई आहे जंहिंमें असां अलॻि अलॻि प्रकारनि जा तरियल भाॼियूं करे सघंदा आहियूं ऐं हिकु फ्राय पॅम्स आहे जंहिंमें असां चिलरा ऐं मसाल्हो डोसा वग़ैरह करे सघंदा आहियूं जंहिंमें गीह जो घटि इस्तेमालु थींदो आहे ऐं असांजो तेल जी बचत थींदी आहे ऐं ॿियो अलॻि अलॻि प्रकारनि जा ओवेन आहे जीअं ओवेन में असां अलॻि प्रकारनि जा केक वग़ैरह ठाहे सघंदा आहियूं जय झूलेलाल